मुंहिंजी पढ़ाईअ खां पोइ तुरंत ई मुंहिंजी शादी थियण जे करे अ साउरे वञण ते मूंखे तुरंत चयो वियो त अॼु कुझु मिठी शइ ठाहे त मूंखे रोटी ठाहिणु कानि ईंदी हुई तंहिंजे करे मां मिठी शइ था छा ठाहियां त मां थोरी चिंता में अची वियमि पोएं मां पंहिंजी अ ससु खां पुछो

त सीरे जी रैसिपी बि मूंखे कानि ईंदी हुई मां सोच में पइजी वियमि हाणे मां पुछा कंहिंखां त मां पंहिंजी ममीअ खे फ़ोन कई ममीअ खे पुछो ममी सीरो कीअं ठाहिॿो आहे त ममीअ ॿुधायो पुट छाजो सीरो ठाहिणो आहे सूजीअ जो सीरो या कड़ाह प्रसाद ठाहिणो आहे त ममीअ खे मां चयो ममी सूजीअ जो सीरो ठाहिणो आहे त ममीअ मूंखे सूजी जे सीरे जी सॼी रेसिपी ॿुधाई उन हिसाब सां मां सूजी बराबरि खंडु खीरु ड्राईफ्रूट वग़ैरह पाण वटि कलैक्ट कया ऐं मां पंहिंजी रसोईअ में वञी करे सीरो ठाहिणु बीठमि जिते मां गिहु बराबरि सूजी खईं हिकु कटोरो सूजी त हिकु कटोरो गिहु ॿई खणी करे मां तईअ में विझी करे थोरो भुञणु लॻमि धीरे धीरे भुञण खां पोइ मां सूजीअ में थोरो खीरु विधमि खीरु विझी करे सूजीअ खे बराबरि हिलाए करे उन में खंड ऐं किशमिश विधी विझण खां पोएं सूजीअ मां ख़ुशबू अचणु लॻी इन खां पोइ मां सूजीअ में थोरा फ़ोटा कूटे करे विधा ऐं ड्राईफ्रूट सां सॼाए करे सीरो ठाहे करे मां ममीअ खे खारायो ममीअ चयो त जंहिंजे करे ममीअ चयो त वाह पुट छा सीरो ठाहियो अथईं ममी ॾाढा ख़ुशि थी विया ऐं घर जा ॿिया भाती बि सीरो खाई करे घणा ई ख़ुशि थी विया इन खां पोइ धीरे धीरे उहे मूंखां बि फरमाइश करणु लॻा इन खां पोइ उन्हनि मूंखे सूरत जो फेमस ओंधियों ठाहिण लाइ चयो हाणे ओंधिए में त घणे ई तरह जूं भाॼियूं पवंदियूं आहिनि त पोइ ओंधिए जी रेसिपी मां यूट्यूब तां ॾिठी यूट्यूब ते ओंधिए जी रेसिपी में घणे ई तरह जूं भाॼियूं ॾिठियूं जंहिंमें पापड़ी वाङणु रताड़ू सकरिया मुठिया मेथी मिर्च घणे ई तरह जूं भाॼियूं ॾिठियूं उन में मां उन तां वीडियो ॾिसी करे मां ओंधियों ठाहिण जूं शुरूआति कई पहिरियां त मां मेथीअ जा मुठिया ठाहे छॾिया पोएं हिकु हिकु भाॼी जीअं वाङणु रताड़ू अ लावरी गजरु पापड़ी वाङण तिर सावा धाणा सावा मिर्च अदरक खंड लुणु हैड सुका मसाला सभु विझी करे मां बर भर भाॼीअ खे तेल विझी करे रखी छॾियो गैस ते इन खां पोइ मुठिया विझी करे हिकु ॿ सीटी हणाए इनखां पोइ खोले ॾिठो त ओंधियों ठही वियो हिन खां पोइ मां पूरियूं ठाहियूं इहे सॼी रेसिपी ठाहिण खां पोइ मां पंहिंजे महिमाननि खे ओंधियों पूरी खाराई जीअं सभिनी मुंहिंजी वाहवाई कई आहे ओंधियूं खाइण खां पोइ सभिनी जी तारीफ़ ॿुधण खां पोइ मूंखे ॾाढी ख़ुशी महसूसु थी इन तरह हाणे घणे तरह जूं मां रेसिपियूं ठाहे सघंदी आहियां मूंखे बिल्कुलु दिक़त न थींदी खे हाणे हाणे जीअं नयूं नयूं रेसिपियूं अचनि थियूं चाइनीज़ थियो पास्ता थिया घणा ई हाणे इएं मां संजीव कुमार जी अ यूट्यूब जे चैनल खे फॉलो कंदी आहियां घणे तरहि जूं रसोई मां ठाहे सघंदी आहे हाणे मूंखे रसोई ठाहिण में बिल्कुलु बि दिक़त कान ईंदी आहे